السلام علیکم علینا یار امید ہے تم خیریت سے ہو مجھے ایک اہم کام کے لیے تمہاری فوری مدد درکار ہے میں اس وقت کام پر ہوں اور ایک سرکاری تصدیق کے لیے اپنا آدھار کارڈ دینا ضروری ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت آدھار کارڈ کی فزیکل کاپی موجود نہیں ہے اور دفتر سے نکل کر گھر جا پانا بھی فی الحال ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ کام آج ہی مکمل کر کے جمع کروانا ہے ڈیڈ لائن بہت ہی قریب ہے اور اس وجہ سے کافی پریشر محسوس کر رہی ہوں مجھے یاد آیا کہ تم نے ایک بار پہلے بھی ڈیجی لاکر استعمال کیا ہے تو سوچا کہ تم سے ہی رہنمائی لے لوں کیا تم مجھے تفصیل سے سمجھا سکتی ہو کہ ڈیجی لاکر سے آدھار کارڈ کیسے نکالا جاتا ہے میرا اکاؤنٹ ڈیجی لاکر پر بنا ہوا ہے لیکن میں نے کبھی خود سے یہ ڈاکیومینٹ حاصل نہیں کیا اگر تم بنا اگر تم بتا سکو کہ لو لاگ ان کرنے کے بعد کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے کون سا سیکشن کھولنا ہوتا ہے اور کس طرح آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تمہاری تھوڑی سی مدد مجھے اس پریشان کن صورت حال سے نکال سکتی ہے پلیز جیسے ہی وقت ملے ضرور جواب دینا بہت شکر گزار ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا آپ کی انسانہ